स्टोव जे छै जे हमरा सबके लिए अच्छा छै तऽ बहुत खराब भी छै जेनाकि अच्छाइमे गैस जल्दी खाना बन सकै छै स्टोव पर बिजलीके माध्यमसँ हमसब स्टोवके जलाबै छिऐ जेना फेर कोयला भए गेलै ओकरा सबसँ हम स्टोवके यूज कए सकै छी आओर एकरा से किछु साका किछु अच्छाइ छै तऽ किछु बुराइ भी छै जेनाकि भए गेलै स्टोवसँ आब हम किछु चढ़ेने छिऐ या फेर स्टोव गरम छै बच्चा सब छै ओ सब जाएके छुइ देलकै या फेर किछु भी जेकरासँ हमरा नुकसान भी भए सकैत छै जे चीज जेतना अच्छा होइत छै ओकरासँ जादा फायदेमंद होइत छै ओकरासँ जादा हानिकारक भी होए छै इहए लएके ओतना हमरा सबकेँ मतलब यूज करना चाही लेकिन सोच समझके कि हँ कोन चीजके केना यूज करना चाही आओर सावधानीके साथ